फोटोग्राफी के डिग्री देखा जाए तो कई जगह हैं हमारे प्रयागराज में भी है यहाँ भी फोटोग्राफी की ऐसे फोटोग्राफर के तरफ हमको डिग्री लिया जाता है बनारस में भी जो अच्छे फोटोग्राफर होते हैं वो अपने हिसाब से फोटोग्राफी करते हैं उनकी फोटो में क्वालिटी होती है हमारे प्रयागराज में इस तरह के बहुत से ऐसे स्थान है जहाँ पे फोटोग्राफी की डिग्री दी जाती है फोटोग्राफी की डिग्री प्राप्त करने के लिए लड़का मेहनत से काम करेगा और अच्छे ढंग से नए नए तकनीकें द्वारा नए नए कैमरों द्वारा जोकि टेक्निकल कैमरे होते हैं उनके द्वारा फोटोग्राफी का जब और डिग्री भी प्राप्त कर सकता है बनारस में भी है अन्य जिलों में भी है कई जगह इसकी संस्थान हैं ऐसे स्थान हैं जहाँ की फोटोग्राफी की डिग्री मिलती है फोटोग्राफी की डिग्री लेके के लिए अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफी करना पड़ता है जो भी अच्छे क्वालिटी का फोटोग्राफी करेगा उसको जो संस्थान है जो संस्थान चले हुए हैं डिग्री देने के लिए जैसे कि कालेज होते हैं उसी तरह फोटोग्राफी का भी सेंटर होता है उस सेंटर पर जा करके हमको शिक्षा भी दी जाती है फोटोग्राफी करने के लिए तरीके बताए जाते हैं उस तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाएगा शिक्षा मिलने के बाद बच्चा अच्छे से फोटोग्राफी करेगा विडिओग्राफी करेगा वो भी शादी विवाह में भी जा के विडिओग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं हर तरह के करते हैं जैसा क्वालिटी रहेगा उसका उसी का वर्णन किया जाता है और जो एकदम प्रशिक्षित होते हैं उनके क्वालिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है वो अच्छे ढंग की क्वालिटी देंगे और वहाँ जाके अपना विडिओग्राफी का प्रशिक्षिण देंगे अगर कुछ भी कमी है तो प्रशिक्षण के दौरान उनको समझाया जाएगा और उनको डिग्री भी प्राप्त की जाएगी